یوگا مختلف عمر عمر اور صلاحیتوں اور پاس منظور کے لوگوں کے لیے فائدےمند ہو سکتی ہے یہاں تک کہ چند طریقے میں ایسے بتانے والا ہوں جن سے یوگا ہر قسم کے لوگوں کے لیے فائدے پہنچا سکتی ہے جیسے کہ بچّوں کے لیے یوگا بچّوں کے جسمانی نشو و نام توجہ اور جذبات توازن میں مدد کرتی ہے یہ ایک کھیل کی شکل میں کی جا سکتی ہے جیسے بچّوں کے دلچسبپی برقرار رہے جس سے کہ بچّوں کی دلچسبی برقرار رہے یوگا کرنے سے اور نوجوانوں کے لیے یوگا تناؤ کو کم کرنے جسمانی فٹنیس کو بہتر بنانے اور توج مرکز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے امتحانات کے دوران یہ خاص طور پر فائدےمند ہو سکتی ہے یہ خاص طور پر فائدےمند ہو سکتی ہے نوجوانوں کے لیے امتحان کے دوران اور والگو کے لیے یوگا جسمانی صحت کو بہتر بنانے وزن کنٹرول کرنے اور ذہن سکون حاصل کرنے کے ایک بہترین طریقہ ہے یہ کام کے دور دواؤں کو کام کے دواؤں کو کم کرنے میں

بوڑھے لوگوں کے لیے یوگا نرم آسن اور سانس کے مشکوں کے ذریعے جسمانی لچک توازن اور قوت بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ جوڑوں کے درد اور دیگر عمر سے متعلق مسائل کو کم کرنے میں کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے یوگا کے کسی یوگا کے آسن اور مشکیں مکتلف مکتلف صلاحیتوں کے لوگ صلاحیتوں کے لوگوں کے لیے ترمیم کی جا سکتی ہے ترمیم کی بھی جا سکتی ہے مسئلہ کرش یوگا یا نرم یوگا ان لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو جسمانی محدتیوں کا سامنا کر رہے ہیں مختلف پار منظوروں کے کے لوگوں کے لیے یوگا کسی بھی ثقافتی یا مذہبی پاس منظر کے لوگوں کے لیے کابل رسائک ہے اس کے بنیادی اصول سادگی اور عمال گریت عمال گریت پر مبنی ہیں جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یوگا سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یوگا کے ایک خصوصیت ایک جم جمائی اور شامل کرنے والی ورزش بناتی ہے جو ہر عمر صلاحیت اور پیش منظر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے فائدےمند ہے بہت ہی فائدےمند ہے یوگا جو ہمیں کرنی چاہیے روز اس کا ایک کچھ نہ کچھ آسن کرنا چاہیے